हम अपना फ्रेन्डसबके बीच ग्रीटिंग्स बनाकऽ दै छिए आओर पेपरके कट कट कऽ कऽ आओर ओ फूल तितली पत्तीजकाँ बनाकऽ ओसब दै छिए दोस्तसबके बीचमे ओहो हमरा दैए आओर पेपरके कट कऽ कऽ टेडी टेडी बिअर बनाकऽ ओ अपना रूममे रखलहुँ आओर सजेलहुँ आओर तितली कुत्ता सबकिछु बना बनाकऽ अपना रूममे राखिकऽ कएलहुँ आओर जखन ओ फूल पत्ती बना आओर पेपरके बनाकऽ फूल ओकरा डेकोरेट केलहुँ अपना रूममे आओर दोस्तोसबके देलहुँ अपन हाथके कला सँ आओर दोस्तोसब हमरा देलक अपन हाथसँ बनाकऽ फूलसब पत्तीके कट कऽ कऽ पेपरके कट कऽ कऽ आओर ओकरा डेकोरेट करै छी ओहो अपना रूममे सजेलक हमहूँ अपना रूममे सजेलहुँ